मैं और मेरा परिवार धार्मिक त्यौहार बहुत ही बढ़िया तरीके से मनाते हैं हमारे यहाँ खासकर दिवाली और होली बहुत ही बढ़िया तरीके से मनाई जाती है दिवाली के कुछ दिन पहले कुछ हफ्ते पहले ही हमारे घर में पटाके आ जाते हैं मेरे पापा मेरे लिए और हमारे पूरे परिवार के लिए कम से कम पाँच या दस हजार रुपये के फटाके ले आते हैं जो कि हम लोग दिवाली के पहले से कुछ पटाके फोड़ना चालू कर देते हैं दिवाली के बाद तक फोड़ते रहते हैं दिवाली के दिन हम लोग रात को बारह एक बजे तक फोड़ते रहते हैं फटाके और दिवाली पटाके फोड़ने के पहले हमारे घर में पूजा के कार्यक्रम रखा जाता है और सभी के घर में रखा जाता है खासकर दिवाली में तो आधे घंटे की कुछ पूजा रहती है आधे एक घंटे की तो उसमें पूजा पाठ करके हम लोग पटाखे फोड़ने में लग जाते हैं घरवाले दीप ज्वलन में लग जाते हैं पूरे घर में हम लोग दीप प्रज्ज्वल करके रख देते हैं और बात की जाए भोजन की तो हमारे घर में उस दिन बहुत ही अच्छा अच्छा भोजन बनता है बहुत ही नए नए प्रकार के पकवान बनाते हैं मम्मी कुछ नए नए पकवान बना देती हैं पापा बाहर से कुछ कुछ ले आते हैं सोनपपड़ी ले आते हैं तो हम लोग का सब हो जाता है तो और होली में भी खासकर यही होता है होली में सिर्फ हम लोग रंग से खेलते हैं दिवाली में हम लोग पटाके फोड़ते हैं होली में रंग लोग रंग का यूज़ करते हैं बाकि हमारे घर में इसी तरीके से मनाई जाते हैं त्यौहार धन्यवाद